ते केह् आखदे उसी जेह्की डोगरी मतलब जेह्कियां एह् गड्डियां न एह् अजकल जेह्ड़ियां चलै दियां एह् शैल चलै दियां लेकिन साढ़े इत्थै जेह्के रेलवे स्टेशन ऐ ओह् इक्कै ओह् कटरा ते होर कुतै ऐ निं ऐ बाकी मेटाडोरां इ'यां चला दियां दोमेल टू कटरा बी शैल चलै दियां ते बस्सां बी शैल चलै दियां लेकिन रोड़ दी जेह्की हालत ऐ ओह् बड़ी बुरी हालत ऐ रोड़ गी सुधार दी बड़ी जरूरत ऐ ते उप्परा उप्परा एह् कराया अपनी मर्ज़ी दा लैंदे इं'दा मन करै इत्थूं कटरा जाना होऐ पंदरां लैंदे इं'दा मन होऐ ते दस्स लैंदे इं'दा मन करै पंज लैंदे स्टूडेंट गी कदें पंदरां लेई लैंदे कदें स्टूडेंट कोला पंज लेई लैंदे स्टूडेंट गी कदें कदें बड़ा मुश्कल होंदा ते स्टूडेंट रेही जंदा रस्ते कदें कदें ओह् बस्स रुकदी निं ऐ ते ओह् लेट होई जंदे ते रोड़ गंदा ते बीह् बीह् बच्चे छत्तै उप्पर चाढ़े दे होंदे उ'नें ते कदें कदें एक्सीडेंट बी होंदे हादसे बी बड़े होंदे एह् छड़ा एह् छड़ा रोड़ दे कारण ऐसा होआ दा ते होर बाकी बाकी बस्सां ठीक न मतलब ते बाकी किश परानियां बस्सां चला दियां अज्ज बी जेह्कियां हून नमियां औना चाहिदियां उसी ठीक कराइयै ऐहीं उ'ऐ चला दे लेकिन नमियां बस्सां कीऽ निं आवा दियां कैह्लूं औनियां ओह् ओह् ते हून लग्गना पता अग्गें बाकी इ'यां ठीक ऐ मतलब साढ़ा एह् इलाका ठीक ऐ बाकियें लाकें कोला खरा ते इत्थै ठीक न मतलब कि सबकिश ओके ऐ ते मतलब ठीक ऐ इत्थै बाकी रेही गल्ल मेटाडोर दी पैह्लें जेह्कियां बस्सां होंदियां हियां पैह्लें हून भी चलै चली पेइयां पैह्लें बिलकुल बड़ी पैह्लें जेह्कियां बस्सां हियां लोक इत्थूं दस्स दस्स किलोमीटर दूर जंदे हे लोक इत्थूं जियां इत्थूं इ'नें जाना रियासी लोक पैह्लें लोक पैदल जंदे हे भी बल्लें बल्लें सैकल आई गे ते सैकल दे बाद भी बल्लें बल्लें इक्क मोटरसैकल शुरू होए भी गड्डियां शुरू होई गेइयां पर गड्डियां ते मोटरसैकल सारे नेईं लेई सकदे एह् सारे सारे मतलब नेईं लेई सकदे एह् ते लोक बचैरे पैदल ई जंदे पढ़ने ई हून मतलब इन्नी सुख शुविधा होई दी कि केईं लोकें कोल जि'नें पैसा कमाया थोह्ड़ा शैल गड्डी बी लेई हून ते सारें कोल गड्डी ऐ ते हून स्सता बी थ्होई जंदी एह् ट्रांसपोर्टेशन जेह्की तुस आक्खा दे एह् शैल होई गेदी पैह्लें एह् बिलकुल निं ऐहीं हून मतलब कि ओह्की शैल चीज़ होआ दी मतलब पैह्लें कोला मता फर्क पेई गेदा छड़ी रेट दी कमी ऐ टैमें टैमें दी गड्डी औंदी अद्धे अद्धे घैटें दे बाद गड्डी चलै दी पंदरां पंदरां मिंट दे बाद गड्डी चलै दी इत्थूं कोई ऐसी जगह् निं ऐ कोई ऐसी प्हाड़ी लाका निं होऐ जित्थै कोई गड्डी निं जंदी होऐ निक्के निक्के ऑटो बी लग्गी गेदे हून एह् साढ़ा नारायणा आई गेआ जेह्का इत्थां पैह्लें मुश्कल होंदा इत्थूं पैह्लें गड्डियां निं थ्होंदियां हियां हून निक्के निक्के ऑटो बी लग्गी गेदे कि मतलब साढ़ा देश ऐ कि तरक्की करै दा ऐसी गल्ल निं ऐ हून छड़ा रोड़ बी बना दे दे रोड़ गंदे न ते रियासी आह्ला रोड़ बी गंदा बाकी एह् जेह्का जेह्का एह् रोड़ ऐ एह् रोड़ शैल ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ ते कटरा माता वैष्णो देवी दी बजह् कन्नै उत्थै इ'यां गड्डियें दी कोई कमीं निं ऐ रेलवे स्टेशन बनी दा हून उत्थै रेल ट्रेनां बी आई गेइयां पैह्लें उत्थै बी निं औंदी हून दिल्ली तक्कर संपर्क होआ दे हून ते गड्डियां सिद्धियां इत्थूं कश्मीर जा दियां पूरियां शैल टैमें दियां थ्होंदियां कोई कुतै ऐसी कोई मुश्कल निं होआ दी ते पैह्लें बड़ी मुश्कल ही लोकें ई पैह्लें मतलब कि किश बी निं ही गड्डियां हून ते बड़ियां गड्डियां होई दियां हून ते हून कोई गड्डियें दी कमी निं रेही दी हून अजकल कोई हून निक्के निक्के जागत् जेह्के नाबालिग ओह् गड्डियां लेइयै फिरै दे उ'नें ई चालान होआ दे कटरै बिचें पंजी पंजी त्रीह् त्रीह् ज्हार रपेऽ एह् चालान जरूरी बी हैन निक्के बच्चें ई इ'यां गड्डियां नेईं देना चाहिदियां लेकिन केह् करना चला दे न ओह् गड्डियां गड्डियें दी कमी निं ऐ हून पैह्लें जमाना नेईं रेहा हून पैह्लें जंदे हे पैदल हून नेईं रेहा ओह् सिस्टम हून शैल होई गेआ हून कोई ऐसी माड़ी गल्ल निं ऐ ते बस इ'यै रोड़ दी कमी ऐ थोह्ड़ी रोड़ ठीक होऐ बस भी